हैलो मीनाक्षी कीअं आहीं तू ठीकु आहे तुंहिंजा माउ पीउ ठीकु आहिनि ऐं भाउ भेण सभु कीअं आहिनि ऐं तू हिन छा पई करी मुंहिंजे हिसाब सां तुंहिंजी बि परीक्षाऊं त थी वियूं हूंदियूं मुंहिंजी बि थी वियूं आहिनि हाणे त बसि परीक्षा पजे परीक्षा जे परिणाम जो इंतिजार आहे त कीअं ईंदो ऐं छा ईंदो ऐं मां चइम पई की तूं मूंखां उन ॾींहुं पुछो हुई न स्मार्ट फ़ोन खपई थो खे त मां चयमि पई की हुन लाइ हिकु हिकु ऐप डाउनलोड कर एमेजॉन जो ऐं उन एमेजॉन जे पेज में वञ हुनमें तू मोबाइल सर्च कर ऐं हो मोबाइल जूं तस्वीरू ईंदई कंपनियूं ईंदई हुनखां पोइ तुंहिंजो जेको बि बजट हुजे हुन हिसाब सां तू हुन मोबाइल खे टिक कर ऐं तेख तोखे जहिड़ो बि मोबाइल खपई सभु अची वेंदई हुनमें जीअं कंपनियूं ईंदई जीअं एम आई ईंदई ऐं सैमसंग ईंदई वीवो ईंदई ऐं ॾाढियूं सारियूं कंपनियूं ईंदई त तोखे जेको बि खपई उहो तू वठी सघे थी जहिड़ो खपे ई तुंहिंजे बजट जे अंदरि तू ओहिड़ो वठी सघे थी हुन लाइ त तू पंहिंजे तुंहिंजे हेठा कार्ड या टोकरी में लिखियल ईंदई त कार्ड में जोड़ियो पोइ तुंहिंजो उहो मोबाइल कार्ड या टोकरीअ में जुड़ी वेंदो ऐं पोइ तू हुन मां कहिड़े बि हंधि खरी कॾहिं बि मतिलब खरीदारी करे सघे थी पोइ तू कहिड़े बि हुनखे कॾहिं बि ख़रीदारी करे सघे थी ऐं तू कहिड़े बि हंधि हुनखे घुराए सघे थी तू इहो ऑनलाइन बि करे ई थी सघे त तू जॾहिं घुराईंदीअ त हुनजे सत ऐं अठ ॾींहनि खां पोइ हो तोखे घर वेठे प्राप्त थी वेंदई